हैलो ओला कैब भाऊ मां तव्हांजी कैब बुक कई नवी मुंबई वञण लाइ मां हिन में एप में ॾिठो त तव्हां ॾेखारे थो मूंखे की तव्हां बसि पंज मिंटे जी दूरी ते आहियो पर मां हिते कुल अधु कलाक खां बीहठी आहियां तव्हां आया ई न आहियो मां तव्हांखे पहिरियों बि फ़ोन करण जी ट्राए कई पर तव्हां मुंहिंजो फ़ोन ई न खयव पहिरियों त मां हिन करे वरी तव्हां खे ॿीहर हाणे कॉल कई आहे की पुछण लाइ की तव्हां खे अचण में घणो टाइम लॻंदो तव्हां हाणे चओ था की तव्हां खे अचण में टाइम लॻंदो वधीक छोकी हुते ट्रैफ़िक आहे जाम त तव्हांखे इहो पहिरियों ॾिसी वञणु खपे न की ट्रैफ़िक आहे त हुन में एप में ॾेखारियो की ट्रैफ़िक आहे जेको ड्राइवर आहे उनखे अचण में टाइम लॻंदो पर हुन में अॼु जेका ॾेखारे थो की बसि फाइव मिनट्स अवे फाइव मिनट्स अवे त असां जेके केतिरी देर खां हिते बीहठा आहियूं हुनजो छा थे अगरि तव्हां असांखे हेॾी देरि बीहारायो था त तव्हांखे हुनजी ज़िमेदारी खरणु खपे न अगरि असां तव्हां खे ॿीहारायूं हेॾी देरि त तव्हां असां लाइ वेटिंग चार्जिस लॻाए छॾींदा आहियो जेको अमाउंट वधी वेंदो आहे असां कुलु कैब जी प्राइस में पर जेको तव्हां असांखे जेके ॿीहाराए रखो अथव हुनजो छा असांखे वरी हितां वञण में बि टाइम लॻंदो उते रस्ते ते बि ट्रैफ़िक मिलंदी हिकु त पहिरीं बरिसाति जो टाइम आहे रस्ते ते त खॾा खॾा थी वेंदा आहिनि वरी हेॾी ट्रैफ़िक मिलंदी आहे त उहो वधीक देरि थी वेंदी हिक त मुंहिंजी मीटिंग आहे हुते मूंखे टाइम सां पहुचणो आहे त उनजो मां छा कयां तव्हां मूंखे जल्दी सां ॿुधायो की तव्हां जी हाणे करंट लोकेशन छा आहे ऐं हुते अचण सां जल्दी सां जल्दी हुते पहुचो प्लीज़ भाऊ मूंखे देरि थी थिए पई